आं सानो सासे मोजां गथ' सोलोंथाइ साबसिन जौगासारनो थाखै सासे मोजां सोलोंथाइयारि खालामनो थाखै जों टिभि आरो अनलाइनि गेजेरजों मोजां सोलोंथाइ खालामनो हाया मानो होन्ना बुङोब्ला टिभि आरो अनलाइननि गेजेरजों दानि गथ'फ्रा गोबां गाज्रि जालांनो हमदों मानो होन्ना बुंब्ला बेफोरनि गेजेरजोंनो सुबुंफ्रा खायसे खायसेया मोजां जादों खायसे खायसेया गाज्रि जादों जाय बुजिनो गोरों उन्दै गथ'ब्लाबो बिमा बिफाया बुजिनो गोरोंब्लासो मोजां जायो बुजिनो गोरों नङाब्ला गाज्रि जायो मानो होन्ना बुङोब्ला गथ'वा जुदि उन्दैनिफ्रायनो मबेल दांबाय थायोब्ला मोजां सोलोंथाइबो लानो हायो नाथाय मोजांबो जालांदों खायसेया खायसेया गाज्रिबो जालांदों नाथाय बे बुस्टुखौ गाव इउस खालामनायनि गेजेरजोंसो मोजां जानो हायो आं बेखौनो सानो जे मबेला गाज्रि नङा मबेला मोजां मबेलनि गेजेरजों मालाबा गावनि मोजांखौबो दिन्थिनानै गाव मोजां ला जानो हायो इंराजि रोङाब्ला नों इंराजिबो सोलोंनो हायो हिन्दी रोङाबा हिन्दीबो सोलोंनो हायो दानि गथ'फ्रा बिजोंनो मबाइलजोंबो सोलोंना लानो हायो आं बिखौ मिनथिगौ जे सासे मोजां ओह बेफोरबायदि जुदि सोलोंनोब्ला बे गथ'नि फारसे बिमा बिफाया इसे केयार लानांगोन नङाब्ला जुदि केयार लायाब्ला बिमा बिफाया गथ'वा गाज्रि जालांगोन गथ'खौ बेसेबां सम मबाइल हेगारना होनांगौ बेसां सम नानांगौ बिमा बिफानि सायाव सोनारगोन आरो बेफोरो गावनि सायावसो सोनारगोन आरो बेखौ जुदि जौगा होनोब्ला नोङो बे सोलोंथाइनि फारसे जुदि जौगा लांहोनोब्ला टिभि आरो अनलाइननि गेजेरजों जों मोनथामना मोनथावना खालामनाय राहाखौ मोजां लाइनआव लांनोब्ला जों बेखौ गावनो केयारफुल जानांगोन होमब्लासो जोङो गथ'खौ मोजां सोलोंथाइखो जों होनो हागोन बे अनालाइननि गेजेरजोंबो जों मोजां सोलोंथाइ लानो हायो नाथाय वेब साइटफोरनि दङब्लाबो जों बेखौ मोजां सोलोंथाइ लानो हायो नाथाय जों बेनि गेजेरजोंसो जोङो गथ'खो मोजां केयार लानानै मोजां लामाजों लांनांगोन मानो होनबा सासे मोजां गथ'खौ जोङो मोजां खालामनोब्ला जों बेखो गा गावनि फारसे नोजोर होनो नांगोन बै गथ'वा माबायदि जागोन बे गथ'नि फारसे जोङो गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाइ जोङो ओह नाजानांगोन होमब्लासो जिं गथ'नि फारसे ओह मोजां खालामनो हागोन सासे गथ'नियाव गोबां रोखोमनि ओह सान्नाय हनायफ्रा हाबनानै थायो ओह सासे गथ'नि ओह ओह गोरलै गथ'नि सान्नाय हनायफ्रा गोरलै जायो मानो होन्ना बुङोबा बे गोरलै गथ'नि ओह सान्नाय हनायाव मबाइल टिभि बेफोरबायदिया जुदि थाबाय थायोब्ला गथ'वा बांद्राय गारज्रि जालांनो हमगोन बेखायनो बेफोरबायदिखो जुदि बाहायोब्ला गथ'नि फारसे जोङो ओह नोजोरबो होनांगोन गथ'खो नोजोर होयोब्लासो जोङो गथ'खौ मोजां खालामनो हागोन सोलोंथाइया बेजोंबो लानो हायो मबेलजोंबो लानो हायो नाथाय सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो ओह मबाइलनि गेजेरजोंसो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो जों बेखौ मिनथिगौ नाथाय बे मबेलनि गेजेरजों जोङो गथ'खौ सोलोंथाइ होनो हागोन होन्नानै जों सान्नाङा गोदोआव मबाइल गैया लाखिनो गोदोनि सुबुंफ्रा मोजां मोजां सोलोंथाइ लालांदोंमोन नाथाय दानि जुगाव मबाइल अनलाइन बेफोरबायदि खालामनानै गथ'फोरखौ फरायनायखो हावरियासो खालामनाय बायदि मोनो मानो होन्ना बुङोब्ला दानि गथ'फ्रा मबाइल नङाब्ला जेबोआनो जाला आगोल गोदोआव मबाइल गैयामोन नाथाय मबाइल गैया लासेनो मोजांनो गथ'फोरा गावनि सोलोंथाइखौ मोजाङै लालांनो हादोंमोन नाथाय दानि जुगनि लेखा सोलोंनायफोरा मबाइल गैयाबानो जाला बायदिसो जालांनो हमबाय बेखायनो आं मबाइलखौ बा टिभि बेफोरबायदि अनलाइनाव ओह खालामनायखौ एसेबां साबजाया मानो होन्ना बुङोब्ला नांगौ जोंनो खायसे खायसे खामानियाव जों बाहायनो थाखाय नांगौ मबाइल आरो अनलाइन बेफोरखौ नांगो टिभिफोरखो नांगौ नाथा बेजों मानसिया मालाबा गावनि सान्नाय हनाय आरो दुखुवाव थायोब्ला जोङो टिभिफोरखौ नायोब्ला इसे गोसोखौ गोजोन्नाय मोनो दा अनलाइनफ्राव जों खायसे मावनाङि खामानिखौ मावनोबो हायो जों बेखायबो बाहायनांगौ जों बेखौ मोजां खामानियाव जुदि बे ओह बाहायोब्ला जों मोजां लामाजों दावगालांनो हायो बेखायनो जोंनो नांगौबो मोजां खामानियाव बाहायनो थाखाय जोंनो अनलाइखौ नांगौ नाथाय जोंनो ओह सासे गथ'नि थाखाइ मोजां सोलोंथाइ होनो हागोन होन्नानै जों बेखो सान्नाया जोंनि गोब्राब जायो मानो होनबा जों सासे मोजां ओह सोलोंथाइ होनोब्ला जों अनलाइननि गेजेरजों बा मबाइलनि गेजेरजों सासे मोजां गथ'खौ जों सोलोंथाइ होनो हाया जुदि सासे मोजां गथ'खौ सोलोंथाइ होनोब्ला जों बेनि फारसे ओह गथ'नि फारसे नोजोर होनांगोन होनब्लासो जोङो बे गथ'खौ मोजां खालामनो हागोन होन्नानै आं सानो